हमारे रसोई में बहुत से बर्तनों का उपयोग किया जाता है जैसे थाली कटोरी गिलास कूकर गंजी चम्मच और रोटी बनाने के लिए बेलन पुल बाट और तवा और रोटी सेंकने के लिए चिमटा पानी भरने के लिए भी कई बर्तन होते हैं जैसे मटका अगरा और सब्ज़ी बनाने के लिए कड़ाही भी कई प्रकार की आती हैं हमें हमारे सब्ज़ी के अनुसार कड़ाही लेनी होती है चाय बनाने के लिए एक अलग गंजी होती है ताकि उसमें हम हमेशा अच्छे से चाय बना सकें चाय पीने के लिए कप भी होते हैं चावल बनाने के लिए हम कुकर का अधिकतर उपयोग करते हैं हालाँकि गंजी में भी चावल बन जाते हैं